ہلو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ جی خیریت سے ہیں کون راشد بھائی ہوں بولیے کیا بات ہے جی جی جی اوہو جی آپ مطلب پورنیہ ضلع کے سیر کرنا چاہتے ہیں کیا

پورنیہ ضلع میں کہاں آپ سیر کرنا چاہتے ہیں یہ بھی بولا جائے جیسے پورنیہ ضلع میں آپ کو جلال گڑھ قصبہ اور بھی کئی جگہ ہے تو کہاں آپ کو چاہیے کہ گھومنے کے لیے کہاں میں گھومنا ہے پھر کس سے گھومنا ہے مطلب بائک سے ہے میرے پاس تو بہت سارے کار ہوتے ہیں یہاں آپ کس سے گھومنا چاہتے ہیں کیا چیز سے فور وہیلر سے اس میں آپ کا جو ہے ڈیمانڈ بہت لگے گا نا ہوں ہاں کرایہ تو اس میں میکسمم کم سے کم بہت زیادہ لگے گا کم سے کم تیس پینتیس ہزار کے لگ بھگ تو تیس پینتیس ہزار کے لگ بھگ کرے آپ کو ایک ہی دن کے لیے سیر کرنا ہوگا نا ہاں تو وہی چیز پینتیس ہزار کے لیے ویسے اب اگر آپ آئیے گا تو ویسے ڈسکاؤنٹ تو ہو جائے گا لیکن وہی اسی کے لیے تیس پیتیس ہی ہزار ہوتا ہے نہیں اگر آپ آئیے گا یہاں گھومیے گا میرے سے بات کیجیے گا تو ویسے بات ہو جائے گی کم ہو جائے گا لیکن آپ جب آئیے گا تب نا آپ جب چاہے آ سکتے ہیں ہمارے یہاں تو ہر وقت اوپن رہتے ہیں ہوں تو آپ کب آ رہے ہیں آ جائیے گا کس وقت آئیے گا آج ساڑھے تین بجے اچھا ٹھیک ہے آئیے گا وعلیکم السلام